डोगरी दे बारे च ते बड़ियां भारी अफवाईं चलांदे लोक के एह एह् इयां मिक्स भाषा किश पंजाबी जोड़ी एहदे च किश हिंदी जोड़ी पर ऐसा ऐ नी ऐ लोक तां बहुत कुछ बोलदे एह् जेड़ी नमीं नमीं जेनरेशन ओह् ता बोलदे कि एह् इयां नी ऐसा डोगरी एह् मिक्स ऐ एहदे च ऐ नी ऐ एह् परानी भाषा नी ऐ पर असेंगी पता के बड़ी परानी भाषा साढ़े घरा कोल इक मंदर ऐ उत्थै मंदर इक पत्थर पेदा जित्थे पांडव न पंज मूर्तियां बनी दियां उद्धर पंजें मूर्तियां पर उत्थै पैहले कुछ ऐसा लिखा जेहका साढ़े समझ च नी आंदा पर जेह्ड़े साढ़े बुजुर्ग न पिच्छे बुजुर्ग स्याने उनें असेंगी सनाया के मतलब एह् डोगरी च लिखा के किन्ना बना ते कदूं दा बना एह् ते कदूं कदूं मूर्ति बनी ऐ उनें सनाया असेंगी एहदे बारे च एह्दा मतलब की इन्नी परानी ऐ जदूं पांडव बगैरा होए हे ओह् इत्थै जिल्लै रूके हे उनें उंदे बारे च लिखेआ डोगरी बिच उनें नी लिखेआ पर जेह्का उत्थै राजा हा कोई उस लिखेआ डोगरी बिच उत्थै के जेल्लै उनें बनाया होग ते ओह्दे बारे च उनें लिखा की एह् मूर्तियां जेहड़ियां न एह् पांडवें बनाई दियां इन्नी परानी ऐ ते एह् चित्रलिपि बी ऐ पर इयां ना बोलदे भाई लोक हां कि इयां मिक्स ऐ कुछ डोगरी डोगरी बिच्च ओह्की बी ऐ पैहला पैहला डोगरी ही लिखदे हे अज्ज कल्ल ते चलो हिंदी बिच इसी लिखदे न पर एह् ना ऐ बहुत परानी भाषा एह् नी ऐ कि आं कि इयां मिक्स ऐ एह् कीती की एह् सारी अफवाह गै ऐ स्यासत एहदे आस्तै साढ़े सामने कोई बोलदा ते अस उसी सनान्ने के एह् अफवाह नेईं ऐ एह् स्हेई ऐ कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी बहुत परानी ऐ साढ़े जेह्ड़े बुजुर्ग न जेह्ड़े साढ़े स्याने हे उनें सानू सनाए दा असेंगी बोलना आंदी अग्गै जेहके साढ़े बच्चे न उनेंगी बी आंदी उनेंगी बी पर जेहड़े होर लोग जेह्के थोड़े थोड़े सिटी च गेदे उठी जेहके थोह्ड़े थोह्ड़े दूर होए दे ग्रां कोला ओह् सोचदे के ऐ के नेंईंं डोगरी ते इयां नै बेकार एह् ता ऐ के नी एह्दे च कुछ ऐ के नी इयां नै पर हुन अपने बच्चें गी ओह् बंद करू उड़ेआ सखाना के डोगरी ऐ ओह्दा हिंदी बेच्च बी केह् केह् आं स्हाड़े बच्चे डोगरी नेईं बोल्लन एह्दे च बड़ी शर्म आहली गल्ल ऐ एह् शर्म आहली गल्ल ऐ एह् डोगरी नेईं बोल्लन एह् स्कूल बिच नेईं बोल्लन स्कूल च ते टीचरें बलाना बंद करू उड़ी इंदे लेई कि साढ़ी डोगरी बिल्कुल खत्म होआ दी ऐ अस ते चाहन्ने कि होर बधै एह् होर होवे पर ऐ नी ऐ स्कूल च ते एह् कम्पल्सरी होना चाहिदा नी इक सब्जैक्ट कम्पलसरी होना चाहिदा जियां इंग्लिश जियां हिंदी ऐ और जियां पंजाब च पंजाबी ऐ ओह् ता कुतै बी जान तां पंजाबी बोलदे उंदा ता इन्ना शैल लग्गदा पर साढ़ा साढ़ा तां खत्म होई जंदा लोग बच्चें गी नेई सखा रदे हुन तां डोगरी ता इयां करा रदे के हां एह् डोगरी ऐ एहदा केह् बोलना बच्चे पेरेंट्स शर्म करा रदे के स्हाड़े बच्चे डोगरी बोलदे स्कूला आहले डांटा रदे के हां स्कूल च डोगरी नेईं बोलनी डोगरी ऐ नी ऐ पर अस तां चाहन्ने कोई तां होवे डोगरी जेहड़े बोल्ली सकन स्हाड़े बच्चे बी अग्गै स्कूल च ़पढ़ी सकन उंदे अग्गै पीढ़ियां तकर डोगरी रवै पर ऐ के नी ऐसा कुछ नेई ऐ ना स्कूल च डोगरी बोल्लना तक्क बंद ऐ